جی بولیے حضرت وعلیکم السلام خیریت سے جی جی کل تو جلسہ ہوا وہ تو بہت اچھا پروگرام تھا وہ اس میں بہت سے مولانا اور مولوی آئے اس میں بہت سی بیان ہوئے گاؤں کے حساب سے اور جا کے وہ ہمارا کلچلر یہ ہے کہ وہ اس میں تو ہے جلسہ میں ہر سال کے حساب سے اس سال بھی ہوا اس سے بہتر ہوا جلسہ اور جلسہ تو ہوتا ہمارے گاؤں میں پہلے ہر مہینے ہوتا تھا جلسہ جی سویدھا بہت بڑھیاں تھا ماشاء اللہ لیٹین باتھ روم اور نماج کا اور وضو کانے وونے کا سب چیز کا سویدھا تھا ماجل سے بہت اچھے ہوئے جی اور سنائیے تب وہ آپ کے گاؤں میں تو جلسہ ہوئی تھی اس کے بارے میں بتائیے جی تو اس کے بارے میں بتائیے وہ مولانا جی وہ جی جی اچھا وہ آپ کے گاؤں میں تو جلسے ہوئے تو وہ بچے کو تو کیا کہتے ہیں وہ حافظ قرآن کا پگڑی ملتا ہے وہاں بھی باندھا گیا تھا کیا

جی گاؤں سے موٹا موٹی پندرہ بیس بچے تو حافظ قرآن ہو چکے ہوں گے مکمل جی جی اس کے لیے معاشرے میں اپنے لوگ کو ایک جگہ بیٹھ کر اس کے بارے میں سوچنا چاہیے جی جی اس سے ہوتا ہے کہ تقاضہ جاری رہتا ہے گاؤں میں جلسے جیسے ہر مہینے دو مہینے چھ مہینے بھی جلسہ ہوتا رہے گا نا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ معاشرے پہ یہ اثر پڑتا ہے اس میں معاشرہ سے گندگی دور ہوتے ہیں اس پہ دھوپ اللہ کے طرف سب لے جاتے ہیں گاؤں سماج کے لوگ اس کو ہم لوگ ہم لوگ لیڈیز اور جینٹس مل کر سنتے ہیں وہاں پہ اللہ کی بات لے جاتے ہیں ہاں سویدھا تھا ہاں ٹھیک ہے تب پھر بات کرتے ہیں السلام علیکم